माँ शारदा रेस्टुरेंट से बात हो रही है मैं जिवंशी पवार जुनेकॉर्ड चौक बाजार मेतपुर सिटी से बात कर रहा था क्या आपका रेस्टुरेंट अभी खुला है या खुला है तो कितने बजे तक चालू रहेगा मेरे पाँच सात दोस्त इष्ट मित्र आए है उनके लिए मुझे खाना आर्डर करना था क्या आप आर्डर फोन पर ही बुक कर लेंगे या मुझे स्वयं वहाँ आकर आर्डर करना पड़ेगा अगर मैं यहाँ से आर्डर करता हूँ तो आप किसी एप्लीकेशन के द्वारा करूँ या फोन से ही आप आर्डर लिख लेंगे अगर आप आर्डर लिख लेते हैं तो आप कितने समय में आप आर्डर कुरियर कर सकते हैं में आपको अपना एड्रेस भेज रहा हूँ उस एड्रेस पर जो वस्तु में बता रहा हूँ वो भोजन आप ऑर्डर करके मुझे पहुँचा दीजिएगा एक पंजाबी लस्सी और पनीर पसंदीदा पनीर मसाला काजू काजू करी और और एक सेब टमाटर पच्चीस रोटी और जीरु की बोटल दो ये आप मेरे एड्रेस पर पहुँचा दीजिएगा मेरा एड्रेस लिख लीजिएगा आप पच्चीस जवाहर मार्ग जूनीकोट अशोक टाकीज के पास महिपुर सिटी यह आर्डर आप मुझे जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाने का कष्ट करें कृपया आप जल्दी आर्डर को भेज दीजिएगा मैं पेमेंट आपको अभी ऑनलाइन करवा देता हूँ आप जितना भी बिल हैं मुझे बोल दीजिएगा